हैलो हाँ सर बताइए

सर लोन लेना है आपको तो ले लिए लोन लेना है तो थोड़ा काग़ज़ात लाइए ज़मीन उमिन का उसके बाद उस पर लोन दिया जायेगा एक फोटो एक दस तो रसीदी टिकट चाहिए एक खेत का वह जो है लेते आइएगा खसरा खतौनी ठीक है लेते आईएगा हम लोन पास कर देंगे आपको गाडी क़िश्त में मिल जाएगी पचास हज़ार रुपये जमा कर दीजिएगा उसके बाद क़िश्त बना देते हैं हर महीने आप क़िश्त जमा करिएगा बीस रुपया जमा कर दीजिए आपको क़िश्त हम बाँध देंगे हर महीने आप जमा करिए आसानी से जी हाँ हाँ चार चक्का नहीं आएगा हाँ तो आराम से सर हमको काग़ज़ात दे दीजिएगा अच्छा हमें ही दे दीजिएगा और एक फोटो ले लीजिएगा उसके बाद रसीदी टिकट दस ठो चाहिए लेकर आइए लेकर के आइए बैंक में आपको गाडी उपलब्ध करा देंगे हम चल चलेंगे दोनों ही हाँ आपको लोन पास कर देंगे अपना शादी ब्याह अराम से करिए कोई दिक्कत नहीं है तो कब आ रहे हैं कहिए जो दिया है दे दीजिए हम उसी में कर देंगे ना जो भी है हम आपका लोन पास कर देंगे ये हम मैनेज कर दें काग़ज़ में खेता वह खतौनी दे दीजिए खतौनी उसके बाद जो हाँ दस ठो रसीदी टिकट चाहिए एक और दो फोटो और दो वारन्टर भी जी वह लेटर का हो गया वह लोगों ने साफ़ साफ़ बोल दो उसके बाद गाडी आपका हम निकलवा देतें हैं एजेंसी से और ले कर जाइए गाडी हाँ खतौनी चाहिए दो फोटो चहिए दो वारन्टर भी तो अब देखना पड़ेगा गाडी के हिसाब से कितना का गाड़ी लेंगे जैसे सात लाख की गाडी लेंगे हाँ तो उस उसमें किश्त बन जाएगा देखना पड़ेगा और उसके आप बांडेसन का साल दस साल तक आप लेते हैं तो दस साल में आपको क़िश्त चुकाना पड़ेगा दस साल लगेगा आपको कम देना पड़ेगा समय जैसे अब नज़दीक ले लें तो पैसा ज़्यादा देना पडेगा समय ज़्यादा लम्बा दस साल में आपको जमा करना है तो किश्त कम आएगा आपका वह आपके ऊपर है आपके मतलब ऊपर है जैसा जमा करिएगा हाँ तो आप कितने कितने दिन के लिए लेते हैं हाँ खतौनी लाइए उसी में हो जाएगा